होर बी बड़ी चीजां बड़ी सारी गेम ऐं तुस सारियां गेमां खेल्लो लोग फिट्ट रौंह्न्दे ऐ उं'दी बाडी तंदुस्त रौंह्न्दी ऐ जेह्ड़े पराने जमाने दे लोग ऐ उ'नें गी दिक्खी लेओ ओह् बुड्ढ़े बी होई गेदे ते तां बी उन्न ओह् परानी खराकां होंदियां लग्गी दि'यां खेलदे आं ओह् स्हेई खेलदे हे पैह्ले ओह् फोन ते होंदे निं हे एह् आया हू'न नमें जमाने जेह्ड़े आया ओह्दे च आई गेइयां चीजां लोग घर बैठे दे रौंह्दे ऐ कोई गेम ही फालो निं करदे सानूं सारें लोकें गी दस्सना चाहिदा कि तुसें कि'यां गेम खेलनी ऐ कि'यां निं गेम निं बंदा फिजिकल फिट रौंह्दा ऐ ओह्दी जेह्ड़ी बाडी ऐ ओह् तंदरुस्त रौंह्दी ऐ सानूं इ'यां इस तरह ही सारे गेम फालो करने चाहिदे ऐं अगर इंजरी जैदा होए ते हास्पिटल जाना चाहिदा सानूं पर गेमां निं छड्डनी चाहिदियां सानूं ओह् खेलनियां ही खेलनियां बंदा फिट रौंह्दा सानूं लोकें गी एह् दस्सना चाहिदा कि जिन्ना ऐ स्पोर्टस खेल्लो दो साल पैह्लें मैं बी क्रिकेट दा नैशनल लान गेआ हा पर मेरी बांह् बांह् दी इंजरी दे करियै मैं खेल निं पाया पर मैं तुसे सारें गी एह् आखना कि गेमां खेलो कोई बी गेम खेलो फुटबाल होइया बालीबाल होइया क्रिक्रेट होइया एह् सारियां मिगी ते पैरा पर लग्गी मैं तां बी खेला मैं हून बी खेलना पर मैं लोक जेह्ड़े अजकल्ल दे नमें जमाने दे लोग आं ओह् हैनी इन्ना फालो करदे ओह् फोने च होर बी बड़ी तुसें मैं गेमां खेलो बड़ियां चीजां ऐसियां जेह्ड़े तुस करोगे तुसी फिट रौह्गे अग्गें जाके तुं'दे ही कम्म आनी जिसलै तुस बुड्ढे होई जाह्गे तुं'दे बच्चे होन गे उ'नें बी तुस बोलो कि नेईं स्पोर्ट्स उ'नें स्पोर्ट्स देओ स्पोर्ट्स खेलनगे ओह् बी स्पोर्ट्स खेलोगे ते बंदा बंदा ठीक रौंह्दा फिट रौंह्दा सानूं बमारी बी जैदा कोई लगदी निं ऐ क्योंकि उ'दी बी बाडी फिट होए गी साढ़े जि'यां साढ़ा जम्मू कश्मीर गी दिक्ख लो जम्मू साढ़े जम्मू कश्मीर च किन्ने मैच होंदे ऐ दूई दूई स्टेटां कन्नै

अच्छा खेलन बाडी जिं'दी फिट होए जेह्ड़े फिजिकल फिट होन अच्छा खेलन जेह्ड़ा स्पोर्ट्स क्रिकेट कोई बी बड़ी गेमां ऐं सारियां गेमां फालो करनी चाहिदियां एह् निं केह् मैं आखना क्रिकेट ही खेलो बड़ियां गेमां ऐसियां ऐसियां जेह्ड़ियां लोक साढ़ै इद्धरां इंटरनैशनल खेलन जंदे नैशनल खेलन जन्दे ऐ ओह्दे कन्नै एह् निं ऐ कि बंदे तुस जल्दबाजी च खेलो र्हाम कन्नै खेलो

ते आस्ता खेलो र्हाम कन्नै खेलो गे नां तुआनूं कोई लग्गे नां कुच्छ होए

जेह्ड़ी जेह्ड़ी तुं'दे मनपसंद गेमां ऐं ओह् सारियां खेलो जि'यां एह् पैह्ले प्रोफेशन बनाई लाओ कि असें एह् ही खेलना ते ओह् ही खेलना एह् निं कि जलदबाजियां कीतियां आपने पैरे लाई लेई अपने हत्थें गी लाई लेई एह् निं करना अगर चलो लग्गी बी जंदी ऐ खेलदे खेलदे लगदी गै लगदी ऐ ते डाक्टर गी दस्सो अच्छे डाक्टर गी दस्सो साढ़े इद्धर दे इन्ने डाक्टर ऐं होर एह् नां करो कि इंजरी हो गेई ते खेलना बंद करी दित्ता खेलन जाओ बड़ियां एसियां गेमां ऐं कि खेलन जाओगे तुसी खेलोगे अपने आप तुआनूं इंजरियां दी घट्ट होई जानियां अच्छा खेलो क्रिकेट खेलो फुटबाल खेलो बालीबाल खेलो बड़ियां ऐसियां गेमां न जेह्ड़ियां तुसें खेलां खेलोगे तुआनूं आपै पता लगेगा कि साढ़ी बाडी फिट ऐ सवैरे जल्दी उट्ठो रातीं जल्दी सो'वो ते नींदरां पूरियां करो अपनियां तां गै तुस अगर अग्गें जाके खेलोगे तुआनूं ठीक रौह्ग कि तुआनूं आदत होई जाह्ग नां कि कि'यां खेलना कि'यां निं खेलना अच्छियां गैमां खेलो अच्छियां प्रैक्टिसां करो घर बी खेलो अगर पढ़ा दे कन्नै पढ़ो बी खेलो बी इक इक टैम रक्खो ते इ'यै मैं दस्सना कि इंजरी होई ऐ ते डाक्टर कोल जाओ जां अपने देसी नुस्के निं लाओ कि खेलना नां बंद करो खेलो डाक्टर कोल जाओ दस्सो अगर इक दिन दी रैस्ट दिन्दा ऐ तुस अद्धा दिन रैस्ट करो अद्धा दिन थोह्ड़ी बी होर खेलो इस तरह आपै ठीक होई जाह्ग ते बस एह् दस्सना ऐ कि खेलो अगर इंजरी उंजरी होई बाह्ं गी होइयै हत्थ गी होइयै कोई निं खेलना नां छड्डो बस